लामा सारि सारिजों गिदिंनाय बे बिबार बारियानो जोंनि समायना बिबार बे बिबार बारियावनो जों सानफ्रामबो बिबार नायो आरो बेरायथिङो सिथ्ला लांगोना लामा बारियावनो जोङो सानफ्रोमबो बेरायथिंबायनो बिबारबो गायनाय जायो बिबार बागान जोङो आरोबाव नायफिननाय जायो बे बिबार बारियावनो जोङो सानफ्रामबो बेरायनाय जायो ननि न' सेरनि लामाथिं जों सानफ्रोमबो बेरायनाय जायो आरो जोङो बे न' सेरावनो जों सामफ्रोमबो खामानि मावो बे बिबार बागानावनो खामानि मावो जेरै हाग्रा फुनाय दै लुनाय बिबार बारि बिबार गुदि फिफां सेराव गोबोरखि हासार होनाय माबा माबि बायदिसिना आरो बिदिनो बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबार गायो आरो गायनो मोजां मोनो आरो बेफोर बिबारावनो जोङो अनेक रोखोमनि सिखिरि बेरे बायदिसिना नुनो मोनो जेरै बिबार गायोबो बिबारा समायना मा खालामो सोमखोर मानि मिथिंगोफोरखौ नायनो समायना खालामो जेरै लामा सेरनिफ्रायनो जोङो लामाफोर गार जेरै लांगोनानिफ्राय जोङो न' फारसेथिंजाय बिबार बारिआनो बेरायनो मोजां मोनो न' आरो जोङो बिबार बारियाव जोङो सानफ्रामबो दै लुनांगौ सिखारनानै आरो हाग्रा फुना होनांगौ होनबासो बिबारआ मोजां जायो समायना जायो आरो जोङो सामफ्रामबो फुङाव सिखारनानै दै लुनांगौ हाग्रा फुना होनांगौ आरो जोङो सामफ्रोमबो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बिबार गायनांगौ आरो जोङो सानफ्रामबो सिखारनानै गोबां रोखोमनि बिबार आरो लामाफोर माने जों नआव लाबोनानै गायफैनांगौ बायदिसिना रोखोमनि जोङो बिबार बिदिनो गायनो नांगौ होमबासो जोङो नायनो समायना जोयो होमबा नफ्राबो नायनो समायना जायो थिक बिदिनो जोङो बेखायनो बिबारखौ गायनो नांगौ आरो जों बिबारखौ गायोबासो स' समायना नुयो बि बिदिनो जोङो सानफ्रामबो फुङाव सिखारनानै बिबारफोर नो